भिंडी पनीर पटाटो साई भाॼी कचालू पुलाओ कढ़ी चांवर वाङण बिहु बीज रबड़ो चांवर खटोभत थूमारो कोकी बेसणी भाॼी दालि पकवान मकरोलियूं फूल पताशा मेहा पटाटा ऐं पुड़ी आलू पुड़ी पटाटो